میرا سب سے قابلِ فخر کارنامہ ہے کہ میں نے ایک فراک سلا تھا جو کہ بہت ہی اچّھا بنا تھا سب کو بہت اچّھا لگا میرے دوستوں پڑوسیوں ریلیٹیو رشتہ دارو ان سبھی کو بھی بہت پسند آیا میرے پڑوسیوں نے بھی بہت تعریف کری بہت سے لوگوں نے مجھ سے ایسا فراک سلوایا ہر جگہ سے مجھے آڈر آنے لگے آڈر آنے لگے بنائے ہوئے میرے بنائے ہوئے فراک ہر جگہ فیمس ہوتے گئے اب میں بڑے بڑے آڈر لیتی ہوں طرح طرح کے فراکس گاؤن سلتی ہوں سبھی کو میرے ڈیزائن بہت ہی پسند آتے ہیں یہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ میرے بنائے ہوئے فراک سبھی کو پسند آ رہے ہیں اور سبھی لوگ مجھ سے سلواتے ہیں